गाइ भैँसके जइसे गर्भवती होइ छै गाइ भैँस तऽ ओकरा गाइके नओ महिनामे बच्चा पैदा होइ छै फेरो नओ महिनाके बाद बच्चा होलाके बाद ओकरा धोइ पोछिके ओकरा चारि दिन पाँच दिन तक बच्चाके दूध पिआबै छै दूध पिआके तकरबाद फेर एक हप्ता होइ छै तकरबाद अपने दुहिके फैटपर दै छै तकरबाद बच्चा आठ दस दिन होइ छै तऽ तनि तनि घास दै छै बच्चा खाइ छै बच्चा खएलाके बाद फेर बच्चाके कुट्टी दिए लगै छै घट्ठा दिए लगै छै बच्चा खाइ छै फेर बड़ा होइ छै फेरो गर्भवती ओकरा जब गाइ बिआइ छै तऽ ओकरा अदरक पड़ै छै आदी पड़ै छै गुड़ पड़ै छै हर चीजके मसल्ला जइसे गाइ बिआबै छै तऽ दूध दूध दै खातिर हर सब मसल्ला पड़ै छै घट्ठा पड़ै छै गाइके हरि हरिअर हरिअर घास पड़ै छै बच्चा अथी दूध दिए खातिरले जादा दूध पड़ै दूध होइ छै तऽ सेन्टरपर सेन्टरमे दै छिकै आओर तकरबाद ठण्डीमे ठण्डीमे जइसेकि जइसे जाड़ लागै छै तऽ ओकरा बिछौन बिछा दै छै ठण्डीमे तऽ नहिए बिछौन बिछबै छै तऽ ओकरा भरि देह झोल सूतीवला बोराके सूतवला बोराके झोल ओकरा सोँसे देह बान्हि दै छै ठण्डामे आगि जोड़ि दै छिकै धुइआँ लगबै छिकै आओर ओकरा सेक सुक दै छिकै जइसे धुइआँ लगबै छै तऽ मच्छर नहि लागै छिकै आओर जानवरके पानी पिआबै छिकै गोबर गोबर होइ छै तऽ गोबरके ठोकै ठोकि दै छिकै आओर आओर गाइ गाइ मालके तऽ भैँसके भैँसके बारह महिनामे गर्भवती रहै छै तऽ बारह महिनाके बाद भैँस बच्चा दै छै बच्चा पैदा करै छै तऽ ओकरा भी देखभाल करै छै तऽ ओकरो दस आठ दिन पाँच दिन भैँसके दूध पिलबै छै तकरबाद आठ दिन होइ छै तऽ फैटपर दूध गाड़िके फैटपर दै छै तऽ ओकरो भैँसोके कुट्टी सानी लगबै छै हरिअरी घास दै छिकै कुट्टी करिके घट्ठा मिलैके दै छिकै ओकरो सब मसल्ला दै छै अदरक भेलै मँगरैल भेलै वएह कचका हरदी भेलै वएह गुड़ भेलै घट्ठामे निम्मक पड़ै छै रोटी बाटी सब दै छै घट्ठा बनैके मालके ताकि जादा दूध होइ छै तऽ दूध मालि मालिकके जादा दूध होइ छै तऽ मालिक अपन फैटपर दै छिकै दुइ पइसा होइ छै मालिक ई लिए पोसै छै कि गाइ माल बकरी नेमना ईसब मालिक इसीलिए पोसै छै तकरबाद फेरो जीव जन्तु तऽ इएह अपना मालिक सब छिए तऽ पोसै छिए तऽ दुइ पइसा होइ छै ओहि लैके पोसै छिए सब खिलबै छिए सानी पानी दै छिए घट्ठा दै छिए घास भुस्सा दै छिए सब मसल्ला दै छिए तऽ दूध फूल जादे होइ छै तऽ मालिकके आसान होइ छै दुइ पइसा होइ छै तऽ मालिक खुश रहै छिकै हँ हमरो गाइ पोसै छिए तऽ हमरो किछु आमदनी होइ छै एहिलिए सब आदमी पोसै छिए गाइके जे दुइ पइसा होत गरीबी दूर होत आओर भुखे नहि मरब मेहनति करै छिए तब गाइ मालके दुइ पइसा होइ छै तब अपन बाल बच्चा खाइ छिए पिए छिए जिए छिए ओहिसे मेहनति करलाके बाद फेर जीव जन्तु इएहमे सभके लाभ छै फायदा छै मेहनति करलापर सबचीज होइ छै नहि मेहनति करबै तऽ किछु नहि होतै मेहनति करलापर सबचीज होतै सर आओर कि बोलू खेती करै छिकै तऽ घास होइ घास बुनै छिकै घासो बुनि दै छिकै गाइ माल खातिर तऽ खास काटिके आनै छिए दुइ बोझके एक बोझके घास आनै छिकै तऽ घास कुट्टी करिके मालके दै छिकै मालके कुट्टी करिके घट्ठा घास पानी सब सानी लगा दै छिकै भुस्सा तऽ माल अपन खाइ छै भरि दम खा लै छै तऽ भरि दम अपन दूध करै छै पशुपालन इएह होइ छै जे करै छै पशुपालन करै छिकै तऽ मालिकके सुविधा होइ छैके गार्जिअनके जे मेहनति करै छिए तऽ ईसब होइ छै इसीलिए गाइ लोक पोसै छै आओर बकरी नेमनावला बात तऽ बोलबे कएलहुँ बकरी नेमनामे इएहसब सुविधा होइ छै बकरी नेमना पोसै छै तऽ ओकरामे घास काटिके आनै छिए बकरीके दै छिए बच्चा पैदा करै छै छओ महिनामे छओ महिनामे बकरी बच्चा पैदा करै छै तब ओकरो अपन बच्चाके एक दिनमे बोले लागै लागै छिकै कुदके लागै छिकै बकरी आओर नेमना नमहर बच्चा होइ छै तऽ ओकरो बेचै छिए तऽ दुइ पइसा होइ छै नमहर पाठा होइ छै तऽ आठ हजारमे दस हजारमे जइसन जकरा होइ छै तइसन अपन बेचै छै दुइ पइसा होइ छै इसीलिए बकरी नेमना लोक पोसै छै ईसबमे मेहनति करै छिए तऽ घास आनै छिए खेतसे काटिके चाहे अगल बगलसे गाछे रहै छै पत्ता वत्ता तोड़िके दै छिए तऽ बकरी नेमनाके ईसब पात खिलबै छिए तऽ पोसै छिए बकरी नेमना पोसाइ छै हरिअरी घास आनिके दै छिए आदमी घोड़ा पोसै छै तऽ घोड़ोमे बहुत लोक आदमी घोड़ा वोड़ा पोसै छै माल पोसै छै बड़ऽ होइ छै बड़ऽ गाइ गाइ बछड़ा होइ छै तऽ ओकरा बड़ऽ बना दै छै तऽ खेती पथारी पुरनका जमानामे पहिले जोतै रहै बुनै रहै बड़ऽ लै कऽ आब तऽ हे बाछा होइ छै बेचि लै छै बेचि लै छै तऽ ओहो बाछा दुइ सओ चारि सओ पाँच सओ रूपा आदमीके होइ छै तऽ ओहि वजहसे बाछी होइ छै तऽ लाभ होइ छै बाछा होइ छै तऽ लाभ नहि होइ छै सर आओर कि बोलू